जय झूलेलाल

जी हा हा त तव्हां हिकु ॻाल्हि ॿुधायो त ज्वैलरी कहिड़े आर्टिफ़िशल खपेव या रीयल खपेव रीयल अच्छा हुन में हुन में नैकलेस हुजनि नैकलेस चेन्स रिंग्स ठीकु आहे

हा हा मैम लाइट लाइट लाइट लाइट वेट जो खपेव ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे समुझयुसि ऐं ठीकु आहे प प्लेन खपेव रिंग्स जेका खपनि उहो स्टोंस में खपनि प्लेन खपनि ऐं असां चाहियूं था त असां तव्हांजे श समेलन में शामिलु थियूं त तव्हां मूंखे डेट ऐं टाइम ॿुधायो त ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ऐं ऐं ऐं कंहिं कंहिं कंहिं जुमो ठीकु आहे हले चङो ठीकु ठीकु आहे जय झूलेलाल